जॾहिं आऊं को लेख लिखंदी आहियां त मुंहिंजो पूरो ध्यानु मुंहिंजे लेख ते ई हूंदो आहे मुंहिंजे लेख जो प्रसंग हमेशह दिलचस्पु हूंदो आहे जेको बि आऊं लिखंदी आहियां पढ़ण ऐं समुझण में तमामु आसान हूंदो आहे मुंहिंजे लेख जो शीर्षक सदाईं स्पष्ट ऐं दिलमोहक हूंदो आहे हा लिखण खां पहिरीं आऊं रुपरेखा तयारु कंदी आहियां हुन लाइ सभिनी खां पहिरीं आऊं हिकु विषय तइ कंदी आहियां हिन खां पोए तइ करिणो हूंदो आहे मुंहिंजो विषय विचारनि ते आहे काल्पनिक आहे सूचना ॾियण लाइ आहे या अनुसंधान ते आधारित आहे हिननि मां हिकु बिंदुनि ते पक कंदी आहियां पोए जेको बिंदू पक कंदी आहियां हुन जे हुन ते पूरो विचार करे करे लिखंदी आहियां हाणे हिन विषय जो उद्देश्य छा आहे हिन ते विचार कंदी आहियां छाकाणि त मुंहिंजो उद्देश्य ई मुंहिंजो विषय खे अॻियां लिखण जो रस्तो ॾींदो विषय जी रुपरेखा अगरि लचीली आहे त हुन में नन्ढा मुहावरा चङा ज़रूरु ज़रूरी आहिनि वाक्य जी रुपरेखा में पूरा वाक्य इस्तेमालु थींदा आहिनि ऐं हिन में मौजूदु सॼनि विविरण ते बि ध्यानु ॾियणो हूंदो आहे हाणे निर्धारित करिणो आहे त कीअं हिकु लाईन सां सॼो निबंध जो विषय लिखिणो आहे कहिड़ो वाक्य या जुमिलो किथे लिखिणो आहे इहो सभु पहिरीं तइ करिणो हूंदो आहे ऐं हा आऊं पहिरीं ड्राफ्ट लिखंदी आहियां सॼो रफ में लिखंदी आहियां पोए पूरो थियण खां पोए पढ़ी समुझी ऐं ग़ल्तियुनि खे सही करे विषय ठीकु करे सवलो लिखंदी आहियां घणई दफ़ा पहिरियों ड्राफ्ट टे चार भेरा लिखण खां पोए ई सवलो लेखन तयारु थी सघंदो आहे लिखंदे वक़्ति आऊं पंहिंजी साहेड़ियुनि जी या थोरी टेक्नोलोजी जी बि मदद वठंदी आहियां ऐं हिननि पोए मास्तरनि जी थोरी सी मदद वठंदी आहियां लिखण खां पोए आऊं मास्तरनि ऐं घरवारनि ऐं पोए वरी पंहिंजी साहेड़ियुनि जी प्रतिक्रिया जो पूरो पूरो इंतिज़ारु कंदी आहियां त हू कहिड़ी प्रतिक्रिया था ॾियनि या केरु हुन खे नापसंदि था करनि या केरु मुंहिंजे लेखन था करनि हिन जो मूंखे पूरो पूरो इंतिज़ार रहंदो आहे